खेती मौसम पर जरूर निर्भर अछि मुदा जखन बरसा समय पर नहि होइए तहन तऽ पम्पिङसेटसँ काज निकालए छी या बोरिङ्गसँ अपन काज निकालए छी आ खेतीबाड़ी करैत छी यदि फसल बरबाद भए जाइए तहन तऽ बहुत ही मुसीबतके सामना करऽ पड़ैए महाजनसँ कर्ज लेबऽ पड़ैए ओहि कर्जसँ खेतीबाड़ी करैत छी जहि पर ब्याज सेहो भुगतान करऽ पड़ैए आ सरकारी फेसिलिटी जे कहै छै जेकि बैंकसँ लोन भेटै छै खेती करबाके लेल या कोनो आओर कोनो तरहकेँ सुविधा से कोनो तरहकेँ सुविधा नहि अछि यदि सुविधा लेबऽ लेल जाइ छी तऽ ओतऽ पहिने बिचौलिआ खड़ा रहैए आ पच्चीस पचास हजार टाका हुनका पहिने पूजा हेबाक हेबाके चाही एकर अलावा यदि फसल बरबाद भए गेल तहन तऽ सब्जिएकेँ सब्जीके खेती कए सकैत छी ओहिके लिए खाद्य भी उत्तम कोटिकेँ खाद्यबीजके व्यवस्था हेबाक चाही जेना एहि एहि बेर है ओएह रामतोरैके खेती भए भेल तऽ देखलहुँ जे सभ रामतोरैके गाछ पहिने खपटी सनक भेल जाहिमे कोनो उत्पादने नहि भेल कए एहन तरहकेँ बिआ नहि कोनो केन्द्रपर नहि एबाक चाही बढ़िआँ एहन एबाक चाही जहिसँ कि सही फसल हुअऽ